अ गार्डेन गार्डेनखौथ' आङो जेन'बा टु थावजेन्ड टुइनटिनिफ्रायनो बानाय बानाय दिनै आङो स्टारटिंनिफ्राय जागायनानै दिनै ओ दिनै फैयै फैयै जागायनानै दिनै आवगायफैबाय थेस टु थावजेन्ड थेसाव स्टारटिंनिफ्राय जागायनायाव जेन'बा बिबार गायनायावथ' आङो बिराद गोसो गुदुंखा गोसो गुदुं गोसो थानाय हिसाबैनथ' आङो बिबार गायनायखौ आङो टु थावजेन्ड टुयेनटिनिफ्राय टु थावजेन्ड थेससिम आगान होबाय दा आङो बिबारखौ अनेख अनेख बिबार दं जोंनयाव जबाबो थागोन जबा दङ ओमफ्राय इदिनो गलाब दङ सान फुल दङ इदिनो अनेख अनेख रोखोमनि बिफोरखौ आङो ओ जथ्न' लाबोदों जथ्न' लानायजों लोगोसेनो ओ बेयाव दै नांगौ बायदि टाइमाव आं दै होबोदों दै लुबोदों दै होआब्लाथ' मोनसे गार्डेना ओ जाबायदि दैनि गोनांथि दं बे दैखौ होआब्ला गार्डेना जाबायदि जानांगौ बेबादि जायाब्ला दाबादि बिबार बोथोराव बिबार नांगौबादि बिबार गैया बिबारावथ' अनेख अनेख ओ रोखोमनि कालारनि बिबार थानायखाय बियाव समायना नुनो मोनो समायनाय थानायखाय खिन्थु बेखौ बयबो बिबारखौ बयबो ओ मोजां नुयो आरो मोजां नुनायनि थाखाय बेखौ बानायनो नाजायो बिनिखायनो जोङो बेखौ आंनि अनगायैबो आंनि न'खरनि मानसिया बेखौ ओ सापर्ट खालामो सापर्ट खालामो बेखौ जेन'बा बिबार गायनायाव आं गैयि समावबो जेन'बा आं गुबुनफ्राव थाङोब्ला बेखौ माने आं गैयाब्लाबो माने आं गैयि समाव थिग टाइमावनो माने दै लुनाय बा बिबाराव दै लुनाय बा बाव दै होनाय बा खोथिया दै होनायजों लोगोसे बिदिनो रोखोमनि होनाय जायो दा बेखायनो जोङो बिबारखौ गायनो नांगौ आरो दा जिखि न'वाव बुसथुवा जाहैबाय बिबारखौ अनेख अनेख ओ रोखोमनि बारो दिहुननाय जायो दा बेबायदिनो बिनि अनगायै बिबारनि अनगायै जेनेबा ओ उम जोङो आबाद आबादबो इदिनो मावो आबादखौ जों अनेख अनेख रोखोमनि आबादखौ मावनाय जायो जेरावनाखि जोङो आबाद होननानै बुङोब्लाथ' अनेख अनेख माइ खेथिनिफ्राय हमनानै गोरान खेथि गोरान खेथि बेसर आलु मुला बा अनेख बेसर लाफा बायदि बायदि रोखोमनि जेनेबा मावनाय जायो दा मेइनलि

होननानै बुङोब्ला जेनेबा जोङो आबादखौ आबादखौ जोङो मेइनलि आबादानो जोंना माइ आबादानो बांसिन मावनाय जायो बेयाव माइ आबाद हिसाबै जोङो माइ आबादखौ आ आसार मासाव जों खोथिया फोनानै खोथियाखौ फोयो फोनानै आसार आसारनिफ्रायनो गायनाय जायो गायनानै जोङो बिदिनो गायखांनानै थिगमथे जोङो अखानि दैजों गायनाय जायो अखानि दैजों गायनानै जेनेबा अखानि दैजों गायो अखानि दैजों गायाब्लाथ' जाया खेथिया जेराव जाया जेरावनाखि जोङो इरिगेसन गैया जेनेबा जागोन होनना बुङो मोजां नङा जोंनिया आरो लांनाय लाबोनायनि जेनेबा लामा सामानि उसुबिदा बेनिखायनो जोङो जेनेबा माइ आबादखौ जेसेबायदि टाइमाव मावनानै खेथिखो मोनगौ बे टाइमाव खेथिखौ जोङो मोननो हाया दा ओ जोङो बिबारनि दा जिखिनि आबाद बिबारनि आबादाबो थिग बिदिनो जेन'बा जोङो बोथोरनि समाव जोङो जिबायदि समाव जथ्न' खालामनांगौ जथ्न' लानांगौ बेफोर टाइमाव जथ्न'खौ लानो हायाब्ला बिबारा नांगौबायदि बिबारा बारा बेखायनो आङो दा बिबार गायनाय बेलायाव बयबो मावनाय जायो जेनेबा बेखायनो थिग बिदिनो लानाया दरखाद दङ बेखायनो जोङो गासैबो सुबुंफ्रानो बिबार आबादखौ जोङो मावनांगौ जिखुनु बिबार बागान मावनायनि जों बेलायाव आङो बेखौनो फोरमायबाय जों बयबो बिबार आबाद मावनायखौ मावनांगौ एसेनोसै